संनाय खावनाया हिनजावनिल' नङा बेवहाय बयबो न'खरनि मानसिया मिलायनानैबो संनो हायो हौवायानो जा हिनजावानो जा हौवाब्लाबो संनो हायो हौवायादि न'नि मानसि होननानै सङालाबानो थाया बयबो संनो हायो हौवायाबाबो ओंखाम ओंख्रि संनो हायो न'खरनि मानसिफ्राबो बयबो हौवाया हौवाफ्रा संलायलायनानै जानो हायो संनायफ्रा खामानि संनायफ्रा हिनजावनिल' नङा हौवायाबो संनानै जानो हायो हिनजावा हिनजावफोरजों हिनजावबादि